मूंखे हाल ई में इनकम टैक्स विभाग तरफा नोटिस मिलियो आहे मां सच में हिकदमि परेशानु थी वई आहियां हिकु फ्री लैंसर तौरु ते मां सगरो कम आजादीअ सां करे सघंदी आहियां पर टैक्स संभालण हमेशह हिकु मुश्किलु रही आहे नोटिस में मूंखे फाइलिंग में कमियूं होअण जो जिकर कयो वियो आहे मां सम्झी नथी सघां त ग़लती किथे आहे शाइद मूंखे सई तरह सां जानकारी कोन्हे ऐं मूंखे प्रोसेस सम्झि में नथो अचे इहो पहिरीं दफ़ा थियो आहे त मां इन मसइले जो ऐं हिन मुश्किलु जो हल नथी कढी सघां इहो अहिसासु करे रई आहियां त इन मामले खे जल्दी सुलझाए करे इन सॉल्यूशन कढी सघां नोटिस खे नज़र अंदाज़ करण मुमकिन त न आहे पर मुमकिन नोटिस खे नज़र अंदाज़ करण सां तो परेशानियूं वधीक थींदियूं त मां फैसिलो करे रही आहियां त मां हिकु टैक्स माहिरु सां सलाहु करे करे वठां जेको मूंखे इन जेको मूंखे सम्झाए त समस्या छा आहे ऐं समस्या ऐं हिन मुश्किल जो मूंखे हल कढी ॾिए ऐं इनकम टैक्स विभागु खे सई जंहिंजी मदस मद मदद सां मां इनकम टैक्स खे सई ज़वाबु जी तयारी करे सघां मां ईअं सिखिया वरिती त फ्री लैंसण हुअण जो मतिलब इहो न आहे त मां टैक्स जी सई दस्तावेज़ु ऐं नियम काइदा न संभालिया इहो तजुर्बो हिकिड़ी खातिरी आहे त मूंखे इन मां हिकु सिक इन मां हिकु सिखिया मिली आहे त वधीक धन जो सही रिकॉर्ड रखण हाणे मुंहिंजी प्रायोरिटी ईअं आहे त मां नोटिस खे हल करे ऐं मामले खे साम्हूं रखी करे मदद सां टैक्स ऑडिटर जी मदद सां मां इहो पंहिंजो मुश्किलु खे सुलझाया